यगानि बारै आंङो गोबां रोंगौथि एबा मिन्थिनाय गैया मानोना यगाखौ बानायोब्ला माखासे स्टेप्सफ्रा जाहैबाय बांद्राय देहानि गुरैथि खालायनो थाखाय सुर्या नमसकार एबा सिनस्रि फेदेबनाय बेफोरबायदिनो गोबांफोर दंङ मानोना आंङो यगानि बारै एसेबां मिन्थिनाय एबा रोंगौथि गैया जा एसे मिन्थिनाय आंनि आंनि साननाय बायदि आंङो बेखौनो बुंनायनि गेजेरजों फोरमायबाय